मध्य प्रदेश में जो धर्म परिवर्तित या धर्म बने हैं वो तो हिन्दू धर्म था पहले लेकिन फिर किसी का कारणवश तो नहीं कह सकते गरीबी ही एक ऐसा कारण था जिसमें लोगों को जो उनकी सामान्य रोजमर्रा की जरूरत थी वो अगर पूरी नहीं हो पाती थी तो उसमें कुछ मिशनरियों द्वारा उसमें कार्य किए गए लोगों को अपनी ओर आकर्षित करके उनको प्रलोभन देकर के धर्म परिवर्तन कराने का कार्य किया गया और उसमें उनको जो धर्म परिवर्तन करवाया तो जब तक वो उनके धर्म में चले नहीं गए तब तक तो उनको वो वो सब सुविधाएं देते रहे पैसे देते रहे लेकिन जब वो उनके धर्म में परिवर्तित हो गए तो उसके बाद अक्सर मैंने ये सुन और देखा कि फिर वो उनके ऊपर उतना अधिक ध्यान नहीं देते हैं जितना उनको आकर्षित करके धर्म परिवर्तन करवाने के लिए देते हैं तो इसमें मूल चीज ये है कि उसमें संस्कार इतने गहरे हो कि वो अपने धर्म परिवर्तन ना करे और मूल कारण गरीबी ही है जिसके कारण उनको धर्म परिवर्तन करना पड़ता है